ओ आंथ' दा आंनि गोदो बिबार गायबोनाया बांसिन ओइ बैसागो मेथाइयाव बाहायदोंमोन थ' गलाब बिबारखो बांसिन मोजां मोनो बिनिखायनो गलाब दंफांखो आं दाबो बारा गैया फांब्रै ना फांबा दं बिबारा दा बे गलाब बिबारखो गायो आं ओमफ्राय बांसिन आंनिआ दंफां गायनाया ओइ गामब्रि बिनिफ्राय दा बे इउकेलिप्टास इनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय ओइ माबाया ओ जायखिजाया मोनथाम दंफां गायो आङो ओ मोनसेखो बावबाय र' आवजार बिखोबो गायजायो दा आंनि गोदोनिफ्रायनो बिबार गायनाया ओइ रंजालि बैसागोआव मोसायो नालाय बे गलाब बिबारखो मेथाइ खननानै मोसायोथ' गलाब बिबारखो मोजांखायनो आं गलाब बिबारखो गायो दंफांखो मोनथाम सिस्टेमाव गायनाय जायो आरो आङो दंफां गायनाया मथामथि हो अथ्र' बोसोर सोआवनो गायदो खोमा आङो दंफांखो इसेसो दंफां गायबोनाय इसे सोलोंबोदों आं दा बे अथ्र'बोरसोरनिफ्राय नै दाबो इसोरनि अननायाव गायजायो दंफाङा दा दंफांखो जिखिनि गायदो बि खिनिया इसोरनि अननायाव दा बारहुंखानि खोथा थ' बारफोरावबो दंफाङा खायसे खायसे दंफाङा गुलाबायो बायला बायो दा बेफोरबायदिनो माखासे गयफोराबो बे दंफां गोज्रैनो इसे इसे गाज्रि जाबाय दं दा बारा नङा दा बुस्थुफोरा जिखिनि दङ इसोरनि अननायाव दंजोबो दा बिबारा बेनोसै आं हले बे गलाब बिबारखो खोब मोजां मोनो बेखियानो आं दा बे दंफां गायनाया आं मथामथि अथ्र' बोसोरसो निफ्रायनो बिबारखो गायबोदो जि समनिफ्राय आं रंजालि बैसागो मोसायोमोन बे समनिफ्रायनो बे बिबारनि सोमोन्दै लाना बिबारखो गायबाय थायो आं दाबो गायो दाबो दङ फांब्रै फांबासो दा बि खिनियानोसै है दा बिबारखो आं जा बेलेखनिफ्राय लाबोनानै गायफैदोंमोन दा बे बिबारा दाबो दङ आरो बिनिनो दालायखोनो दानै दानै दा गायनानै गुबुनफ्राबो लांबाय थायो थ' दा इखायनो दा न'आव जिखिनि दं बिखोनो आं इसे आबाद खालामना दोनदो दा इसोरनि अननायाव ओइ फिसौजो सासे दङ दा क्लास सेभेनाव मोनदो दा ओइ गथ'आनो मा बिबारखौ गायनांगौ आबौ दा बिबारखो गायनानै होबाय दङ दा नुनायावबो इसोरनि अननायाव इसे मोजां दङ दा बिखिनियानोसै दाथ' आंनियाव बिबारा बे गलाब बिबार दं बिनिफ्राय बे ओ माबा जबा फुल दं जबा फुल दं इनिफ्राय ओइ गेन्दि फुल होननाय दं बिनिफ्राय माबा दाउदै बिबार होननाय मोनसे दङ बे दाउदै बिबारा गुफुर गुफुर बारो थखा थखा दा इखो दाउदै बिबार होनना बुङो बर'फोरा दा बा मा होनना बुङो एसामिसाव खिन्थु दाउदै बिबार होनना बुंबाय थायो मानसिफोरा दा जायखिजाया आंनाव मोनब्रै ना मोनबा बिबारा दङ आरो बेखिनियानोसै